اتر پردیش ایک بہت بڑا صوبہ ہے یہاں پہ کئی ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ اچھی تعلیم دی جاتی ہے اتر پردیش میں یونیورسٹیز میں ایک علی گڑھ مسلم ہے جو کہ بین الاقوامی سطح پر مشہور ہے یہاں پہ بہت الگ الگ جگہوں سے لوگ تعلیم حاصل کرنا کرنے آتے ہیں جیسے کہ بنگلا دیش تھائی لینڈ افریقہ اور جو ہے انڈونیشیا اور جو ہے کیوں کہ یہاں پہ تعلیم کے ہر شعبے شعبہ یہاں پہ ہے اور تو اور اسکل ڈیویلپ اسکل بیسڈ ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے یہاں پہ ہر طرح کے پروگرام چلائے جاتے ہیں نئی نئی طرز کی تعلیم بھی دی جاتی ہے جیسے کہ آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آیا ہوا ہے تو وہ بھی یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے اسی طرح اور بھی یونیورسٹی ہیں جہاں پہ اسی طرح نئی تعلیم دی جاتی ہے اور ساتھ میں قدیم تعلیموں کو بھی ساتھ میں رکھا ہوا ہے اتر پردیش میں کسی تعلیم تعلیم کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں اس نے جو ہے بہت بڑے بڑے لوگوں کو لوگوں کو تعلیم دی ہے جیسے کہ اے آر رحمان جیسے کہ نصیر الدین شاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھ کر گئے تھے تو اس طرح سے علی گڑھ اس طرح سے اتر پردیش میں تعلیمی شعبہ ترقی کر رہا ہے اور جو ہے لوگوں کو اعلیٰ تعلیم میں مدد کرتا رہا ہے